हैलो अभी कथी कथी लगेल हँ तू खेत मे हँ हँ आओर अच्छा धान के टाइम अभी तऽ वर्षा के बड़ा दिक्कत होइ छै तब कैसे कैसे पानि पटैबै

नहि नहि फिर भी पर्याप्त मात्रा मे थोड़े होइ छै जाहिसॅं कि धान रोपा जाय

मोटाई मोटाई कहाँ लगबै छै पे तऽ बोरिंग भी लगबै छै सएह बोरिंग लाइन लाइन लेलहुॅं हँ कृषि वला लाइन

तब ओहिसॅं पाइप लगाके अपना धान रोपलै हे तू ने अच्छा तब त ठीके हँ आब मतलब बारिश के मतलब आब सब समय नहि होइ छै सरकार के तरफ़ से की ये सुविधा मिलै छै पानी ओनी पटाबै लए

ब्लॉकमे अच्छा तहन तऽ ठीक हँ अच्छा अच्छा अब ओ सिस्टम नहि चलै छै पहिने जेना नहर पटबैत रहै लोक नहर खेतमे लए जाइतत रहलै हँ अच्छा ओल नहि अच्छा ओलो रोपलिए ओलमे पानी पटाबैमे की कितना बार पटाबै परतै दू बार तीन बार पाँच बार कितना बार तीन बार ने आओर ओ वला धार पर की रोपाय छै आ मकई मे कितना पटवन लागि जाइ छै चारि पाँच पटवन ने आम अच्छा अभी तू तऽ मोटर बोललू आर पहिले जे रहै डीज़ल पेट्रोल के मशीन आबैत रहै तऽ ओहिसॅं पनि नहि पटबै छौ ओहो मशीनमे तऽ बात नहि ओहिमे एक घंटा चलाबय मे कितना तेल लागि जाइ छै डीज़ल अच्छा तऽ ओहि प्रोफ़िट नहि बचय अच्छा तब तऽ हरेक खेतमे लाइन के व्यवस्था रहतै तब तऽ ठीके रहतै मोटर सॅं पटाबैमे ना ना तीन गो सब्जी जे रहै अच्छा तीन बेर सब्जी आर आर मतलब कोई दी ठीक है तऽ पानि के भी करै लए मिल गेलै राखै लए ठीक